एह् हून जियां सीजन आह्ला प्रश्न जेह्के पुच्छे दा कि जियां फसल केह्ड़े फसल केह्ड़े म्हीने च लगदी ते केह्ड़े च कटोंदी जियां हून एह् स्याले दा म्हीना आया ते हून इस बेल्लै अस कनकै दी जेह्की त्यारी करनी ऐ बाड़ी बाह्नी फ्ही ओह्दी बगैरा इक दो बार बाह्नी फ्ही ओह्दे च बीऽ छीऽ लाना ते जियां हून एह् कनक स्या स्यालें च अस लानी ऐ ते मार्च अप्रैल बिच्च जाइयै बड्डनी ऐ असें ते इ'यां गै मतलब कि हून जियां अस थोम बी लाना नंवबर दिसंबर जेह्ड़ा थोम लग्गदा ते ओह्दे बाद गै जगह् जमीन गुड्डी शुड्डियै ते असें जेह्ड़ी ऐ जनबरी तगर गन्डे लाने दी बी कोशश जेह्ड़ी ऐ जनबरी म्हीने होंदी ऐ जनबरी म्हीने गन्डे बी लगदे न ते आलू बगैरा एह् जेह्ड़ी मटर होई गे आलू होई गे बीन्स जेह्ड़ी सब्ज़ियां खेती च लाने आह्लियां न ते एह् बी अग्गें जेह्ड़ियां न जनबरी च दिसंबर बिच्च इयां लान्ने अस इनेंगी ते फ्ही एह् चीज़ां जेह्ड़ा हून जियां गन्डे लाए दे न ते मार्च अप्रैल बिच्च जेह्के पुट्टने न ते इ'यां गै आलू बी जेह्ड़े न मार्च जां अप्रैल बिच्च पटोने न ते थोम ऐ जेह्ड़ा ते थोह्ड़ा इ'यां फरबरी मार्च तकर बाद च फरबरी ऐंड च जेह्ड़ा ऐ अस पुट्टी उड़ने आं ते ओह्दे बाद फ्ही जियां थोह्ड़ा गरमी च मार्च अप्रैल च अस जेह्ड़ी ऐ कनक आह्ली जेह्ड़ी खेती लाई दी होंदी ऐ फ्ही नंबवर दसंबर लगदी ऐ ते एह् मार्च अप्रैल बिच्च बी जेह्ड़ी अस इसी बड्डने आं ते ओह्दे बाद कनक बड्डियै ते खेतीबाड़ी दबारा फ्ही बाहियै जियां कोई दांदै कन्नै बांह्दा ते केईं ट्रैक्टर थ्होना बी मुश्कल होई जंदे पर केईं लोक ओह् जेह्के न एह् ट्रैक्टर कन्नै बी बांह्दे न बाड़ियां ते फ्ही ओह्दे बाद बी अस कोई मेई जून तकर जेह्ड़े अस मक्कां एह्दे च लान्ने न ते जुलाई तकर जेह्ड़ियां पैह्लियां गोड्डियां होई जंदियां न ते दुई फ्ही जेह्ड़ी अगस्त तगर होंदी ते दुई गोड्डी करियै ते बस उस सीजन बिच्च जेह्ड़े धान आह्ली बी जेह्ड़ी खेतीबाड़ी कन्नै कन्नै होंदी ऐ ते ओह्दे च धान बगैरा बी लाई लैंदे न फ्ही ओह् लाइयै जियां हून असें लाइयां न लाए धान शान बगैरा ते एह् मक्कां शक्कां बगैरा लानियां न ते फ्ही एह् असें नंवबर च जेह्ड़ियां न अक्तूबर जेह्ड़ियां न जां नंबवर च इनेंगी अस बड्डने न ते जेल्लै एह् बडोई जंदियां न चीजां ते फ्ही ओह्दे बाद कोई जौं रांह्दा कोई चर्री बाजरा रांह्दा मालै आस्तै पशुएं आस्तै ओह्दे पशु पुशएं आस्तै चर्री बाजरा राह्इयै सरेआं रांह्दा तेलें आस्तै एह् चीज़ां जेल्लै कटोंदियां न ते फ्ही दबारै जेह्के अस इ'यां कोई भिंडियां मूली शलगम बगैरा सब्ज़ी खेती च ते एह्दी त्यारी करने न जेल्लै बस एह् शलगम शुलगम बगैरा सब्जियां जेह्ड़ियां खेती च धान मक्कां बड्डी बुड्डी लैन्ने न ते फिर दबारा जेह्ड़ी ऐ कनक दी खेती जेह्ड़ी ऐ आई जंदी ऐ इ'यां सालो साल जेह्ड़ा एह् सीजन चलदा ऐ आलू प्याज़ थोम गन्डा बगैरा जेह्ड़ा बी चीज़ां हैन एह् सारियां इ'यां गै सीजन बाई सीजन अस खेतीबाड़ी जेह्ड़ी ऐ गुड्डी गाड्डियै बाड़ियां अपनियां त्यार करी कुरियै लान्ने ते टाइम टू टाइम इनेंगी इ'यां गै कटदे रौह्नने आं